पूरा बढ़िऑंसँ साफ सुथड़ा होइ छै सरपन्च साहेब छथिन ओ भी हमरा छथिन तऽ साफ सुथड़ा करवावै छथिन पुरा सुरक्षित रहै छथिन मुखिआ भी छथिन कोनो काम करवावै छथिन हुनकर होइ छै काम भए जाइ छै रोड के भी बनाए लै छथिन रोड भी बनबै छथिन सभकेँ अहाँकेँ ओहिसे मुखिया सभ भी लाभ होइ छै नेता भेल जेना हमर विक्रम विकास कामत जी भेल विधायक छी ओ अपने क्षेत्रमे बहुत अच्छा भी काम करैए मुखिया भी रहल आ विधायक भी रहल अखन अहाँकेँ बढ़िआ काम करैए पुरा रोड बनेलक इसकुल कॉलेज ई सभ बना लेलक अहाँकेँ रोड भी अच्छा बनबै यऽ आदमीकेँ

बहुत अच्छ नेता छै काम भी करै छै हुनकर बाद काम करै छै बढ़िऑं काम करै छै करै छथिन सभ पर ध्यान भी रखै छथिन रोड सड़क हर चीज बनबै छथिन सहरसा जिलाकेँ फेर अहाँकेँ भेल नेता ई भी भी काम करै छथिन अहाँकेँ बहुत अच्छा काम करै छै काम करएमे नहि छै चुॅंकि बहुत अच्छा काम करै छथिन रामविलास बाबु छथिन ई भी काम अच्छा करै छथिन अहाँकेँ नेता मुखिआ छथिन हमरा जेना मुखिओ जी हमरा बहुत अच्छा काम करै छथिन क्षेत्रमे बहुत बढ़िऑं काम करै छथिन सभके मदद भी करै छथिन अहाँकेँ रोड सड़क जे छै नल भी भेल अहाँकेँ नल भी लगेलक हँ सभकेँ घर घर नल भी लगा देलक हँ अहाँकेँ जे भी आबैछै ओहो लगा दै छै अहाँकेँ बढ़िऑं बहुत बढ़िऑं नेताजी सभ काम करै छथिन बहुत बढ़िऑं एहन छै कि काम नहि करै छै सभ किछु बढ़िऑं करै छथिन मुखिआ जी करै छथिन सरपन्च जी करै छथिन सभ एहन नहि छै अच्छा नहि काज करै छथिन सभ बढ़िऑं काम करै छथिन ओहिकेँ लिए नइ छै